جی پتا یہ کرنا تھا کہ مجھے ایک ٹیکسی بک کرنی تھی آج کل تو ہمارے محلے میں رکشا بیٹری رکشا ٹیکسی ٹیمپو کاریں بہت کچھ چلتی ہیں لیکن اولا وغیرہ بھی بہت لوگ چلاتے ہیں اولا اوبر میکسمو ڈرائیو وغیرہ پیسے بہت لیتے ہیں یہ لوگ اور مجھ کو اپنی فیملی کے چار ممبر کے ساتھ میں برکھاس جانا تھا یہی میرے گھر سے بیس پچیس کلو میٹر دور ہوگا اور ریسٹورانٹ ہے وہ اور وہاں گھومنا ہے اور اس کے ساتھ میں ایک سیاحتی مقام گلو پارک میں بھی جانا ہے لیکن پارک وغیرہ کا پتا نہیں بھاڑا کیا ہوگا تو آپ کیا بھاڑا لیں گے اس کا ہم یہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو بھاڑا وغیرہ ضروری ہے بھاڑا آپ بتا دیجیے پہلے جتنا کرایہ لیں آپ اور کتنے کلو میٹر کا کیا چارج لیتے ہیں آپ کیا چارج نہیں لیتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتا دیں جو کہ پہلے سے معاملات اگر طے ہوتے ہیں تو آسانی رہتی ہے جاننے میں اگر پہلے سے معاملات طے نہیں ہیں تو مشکل ہو جائے گا تو ہم کو اپنے پاس گھر کے پاس سے پانچ چھ کلو میٹر کی دور پہ ریسٹورانٹ جانا ہے اس کے بعد پندرہ کلو میٹر دور ایک مقام پہ گھومنے کے لیے جانا ہے تو کیا کرایہ بھاڑا رہے گا اور ہم چار لوگ رہیں گے اور ہم ٹیکسی نہیں ہم کو کار چاہیے جیسے اولا اوبر جیسے بتائیے پھر